हाँ हेलो अभिषेक हाँ हम आपके एच आर बोल रहे हैं हाँ तो हमें आपसे एक बार ज़रूरी बात करनी थी हाँ तो हम यह कह रहे थे कि हमारी कंपनी जो है अगले दो तीन महीने में एक गेम करवाने वाली है बड़े लेवल पर नेशनल लेवल पर करवाने वाली है तो आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए

तो मतलब आपके जो टीम वर्कर हैं उनसे आप थोड़ा सा मीटिंग लेकर कुछ बातें करें काम को लेकर हाँ तो काम ले रहे हैं पर आप यह कोशिश करिए कि उनसे थोड़ा दो दो शिफ़्ट में करवाइए काम हाँ कोशिश करिए की काम मतलब जितनी अच्छे से और जल्दी हो सके ठीक है अपनी टीम से और उन्हें मोटिवेट करते रहिएगा बीच बीच में उनका डबल शिफ़्ट का फूल पेमेंट नहीं मतलब एक शिफ़्ट का तो फूल पेमेंट मिलेगा और जो दूसरे शिफ़्ट का वो मतलब एक बोनस के तौर पर हाफ़ पेमेंट हम दे सकते हैं फूल तो यार दिक्कत दे देगा न दूसरे शिफ़्ट के लिए हाँ उनसे बोल दीजिएगा कि उनको मतलब हाफ उसका जो डबल शिफ़्ट है उसका हाफ पेमेंट मिलेगा बोनस के तौर पर और रही बात जो टीम वर्कर में से जो भी अच्छा काम करेगा जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा उसको प्रमोशन भी दिया जाएगा हाँ कोशिश करिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा ही करवाएंगे अपनी टीम से हाँ और यह मतलब देखिएगा की मतलब जेंडर जैसे कि दोनो जेंडर बराबर में रहें इक्वल में क्योंकि नेशनल लेवल पर काम हो रहा है तो न ज़्यादा लेडीज़ रहें न ज़्यादा जैंट्स रहें दोनों जेंडर बराबर रहे इक्वालिटी दिखानी है न मतलब निगेटिव इंपैक्ट नहीं जाना चाहिए कंपनी का हाँ और रही बात कोई मदद की तो आप बे बेझिझक हमें फोन कर सकते हैं कभी भी इससे रिलेटेड ठीक है और भी कोई काम हो तो आप कह सकते हैं ठीक है चलिए धन्यवाद